एतऽ सँ सिमरिया बाइकसँ गेलहुँ सब सङ्गीके साथ आओर आओर ओतऽ गङ्गा जल भरिकऽ आओर एक एकजुट भऽ कऽ फेर जुलूसके साथ अयलहुँ बाबा जागेश्वर नाथके चढ़ेलहुँ आओर ओहिना ओहिना जा बाबा जागेश्वर नाथके पूजा अर्चना करैत आओर सी बाबा धाम होयत सब सङ्गी ओही रूटमे गेलहुँ आओर सब सङ्गीके साथ बाबा धाम तक गेलहुँ लम्बा सफर कयलहुँ ओतहि पूजा अर्चना कए कऽ सिमरिया होयत अपना अपना सी सिमरिया होयत बाबा जागेश्वर नाथके मन्दिरपर अयलहुँ आओर खूब आरती आरती बन्दना कयलहुँ ई एहिके सङ्ग हम अपन अध्याय समाप्त करै छी